ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے ماحول کو ماحول کے آس پاس کو بھی صاف صفائی سے رکھتے ہیں گھر کے باہر جو سا یہ سب ہریالی لگا کے رکھتے ہیں تو اس میں گندگی آ جاتی ہے ہوا سے تو اس میں جھاڑو لگا کے ہم لوگ صاف ستھرا کر کے رکھتے ہیں اور کہیں تالاب رہتے ہیں تالاب گندے رہتے ہیں تو وہاں کچھ گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو تالاب گندی رہتی ہے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے تالاب ہو تو صاف ہو ستھرا پانی وہاں رہے اور ہم لوگ وہاں گھومنے کے لیے جائیں تو اچھا لگے کہیں سے کوئی مہمان آ گیا تو اس پانی کو دیکھ کے اچھا کہے کہ ہاں یہاں کا تالاب بہت اچھا ہے یہاں کی ہریالی بھی بہت اچھی ہے اور کہ یہاں ہوں یہاں کا گاؤں کے آس پاس بھی جو ماحول سب رہتے ہیں صاف ستھرا ہونا چاہیے کہیں کہیں کے آگے کے آس پاس کے آدمی آ جائیں تو وہ ماحول کو گندہ دینا کہے اور صاف ستھرا سے رہے تو اچھا کہے وہاں کے ماحول بھی خوبصورت رہے اور ہم وہاں